आज के तारीख में जो खेती होती है उत्तर प्रदेश की कृषि उद्योग में जो हैं चुनौतियाँ जो इसकी बताई जा रही हैं खाद भी जो जो है कि किसान जो खेती करते हैं इतनी उन लोगों के संकट आते इतनी परेशानियाँ उन लोग को आते हैं कि उनको जल्दी पानी नहीं मिलते हैं हर एक चीज मिलती हैं खाद कि सुविधाएं नहीं मिलती इतनी महंगी खाद मिलती है बीज मिलती हैं जो हमारे भारत में कई जगहों पे ये सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है जो है इस तरह हो जाता है